खुबशा फावटी जे इतिहासांतले लोक म्हणटात की धर्म जरी बदल्लो जाल्यार थंय ती संस्कृती बदलना आपलें कल्चर बदलना आनी गोंयाक खंय अशें उत्तम उदारण गोंय अशें उत्तम उदारण म्हणटात कारण बरेचशे जाणां बाटाबाटीच्या वेळार टंग केले जाल्यार तो कल्चराचे इव्हेंट जे आसात ते तशेच उरले कांय जाणा नांव बदल्लें तशेच उरलेंं कांय कडेन ते इव्हेंट इव्हेंट ते उरले पूण नांव बदल्लें थोड्यांचे इव्हेंट मातशे मोडिफाय जाले अश्यांतले स्ट्रक्चर्स कशे कितें आसात खूब आसात एक म्हणजे सगल्यांत बेश्ट एक्जांंपल सामकें उत्तम म्हणजे उत्कृश्ट देख म्हणजे मुसळ नाच जो चांदराचो चांदराचो मुसळ नाच हो सगळो जो सगळो तो भेसूच घालतात तो भेस तो सैनीकाचो कसो भेस आसा तेन्नाच्या तो सगळो ही म्हणजे आमी ताका हिंदू म्हणात वा भारतीय पद्दत म्हणया सो भारतीय पध्दतीचो सगळो भेस आसा आनी तांचीं गितां आसात तें सगलें क्रिस्तांव लोक करतात आनी क्रिस्तांव लोक तुगेलो तो सगळो घालतात आनी तो मुसळ नाच मुसळ घेवन जीं गितां म्हणटात तीं गितां पसून सगळीं तीच गितां आसात ताचेर पाश्चाती संस्कृतीचो प्रभाव ना ते क्रिस्तांव जातकच पसून ताणें तें दवरलें फक्त जाता कितें थंय जी ल्हान पालखी तीं घेवन येता त्या पालखे भितर पयलीं आमचो जो देव आसतालो त्या देवाच्या जाग्यार आतां सायबीण मांय आसा इतलोच फरक आसा बाकीचो कांयच ना आनी त्याच बरोबर तुगेलो आतां गोंयचो आमी जागोर म्हणटात हो जागोर जो आसा तो जागोर जो ट्रायबल्सांचो आशिल्लो पयलीं तो जागोर जो आसा तो जागोर तुकां आज अजून पर्यंत हिंदू वा ट्रायबल लोकां मदीं हांव म्हणत हिंदू परस ट्रायबल लोकां मदीं जसो तुकां मेळटा तसो तो क्रिस्तांव ट्रायबल मदींय बी मेळटा वा क्रिस्तांव लोकां मदींय बी मेळटा हो जागोराची पद्दत वा तुगेलो जेका शेताची लुवणीं जावची पयलीं शेत पिकलां आनी शेत पिकून मागीर थोडे दीस उरल्यात उदक बी लावून जालां आतां शेत वाडटा तेंन्ना तो सुशेग मेळटालो होळयेच्या वेळार सादारण होळयेच्या काळांतलो तेन्ना लोक शिगमो खेळटाले आनी त्या शिगम्याचे वेगवेगळे प्रकार आसात वेगवेगळे राजा बरोबर लोक आयिल्ले ते आप आपल्या राज्यांतल्यान घेवन आयिल्ले ते वेगवेगळे प्रकार आमकां मेळटात पळोवपाक ते लोक आतां क्रिस्तांव जेन्ना जाले त्या क्रिस्तावाच्या हातूंत भितर तुमी पळोवपाक गेल्यार ते तुका इंत्रुज म्हणून करतात ते तुका इंत्रुजा भितर मेळटा सो इंत्रुज आनी शिगमो हातूंत भितर बेजीक कसलोच फरक ना सगळो फरक आनी सगळ्यो गजाली त्योच आसात फक्त तांचो धर्म बदल्ला पूण बाकिच्यो सगळ्यो गजाली तांणी तश्योच दवरल्यात